नमस्ते नमस्ते मैम जी और सनाओ फिर बच्चें दा सलेबस कम्पलीट शम्पलीट होआ नेईं

हां तुस सलेबस कम्पलीट शम्पलीट कराया नेईं कुत्थे तकर पुज्जेआ उं'दा सलेबस जूनिट वन उं'दा होई गेदा सलेबस सलुबस कम्पलीट जां नेईं होए दा अजें ओ तुसैं कैं किट्ठे कीत्ते दे अच्छा अच्छा तां फिर सलेबस सलुबस चला दा हैनी अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ तां इ'य्यां ते टी वन बी तौले गै आई जाने हू'न अच्छा अच्छा खरा गल्ल ऐ साओ उ'नें किट्ठा कुट्ठा करो हां और उस्सी केह् आखदे इक उं'दे जेह्ड़े टर्मिनल वन न आई जाने जनवरी फरवरी दे बिच आई जाने न इं'दे तौले गै हां ते तयारी श्यारी कराओ इं'दे टैस्ट टूस्ट लैओ ठीक ऐ मैम जी आऊं सर ठीक ऐ खरी खरी तुस बी अपना ख्याल ख्याल खयूल तुस वी अपना ख्याल खयूल रक्खेओ अच्छा खरा ठीक ऐ अच्छा खरा मैम जी नमस्ते